جی میں نے ایک سے زیادہ کئی مرتبہ اپنی روایتی پکوان کے علاوہ اور دوسرے علاقہ اور جگہ کی بھی روایتی پکوان پکانے کی کوشش کی ہے اکثر میں کامیاب رہی ہوں جیسے کہ میں نے ایک مرتبہ چکن تسلا بنایا تھا بہت مزے کا بنا تھا یو ٹیوب میں دیکھ کے بنائی تھی لبنیٰ کی ریسپی سے اور چکن کوفتہ چکن افغانی بہت ساری ڈش جو بھی بناتی ہوں ماشاء اللہ بہت اچھا بنتا ہے گھر میں سب لوگوں کو بہت پسند بھی آتا ہے لیکن ان سب میں سب سے زیادہ پسند آتا ہے سب کو حیدرآباد کی مشہور بریانی میں اگرچہ دلّی کی ہوں لیکن میرے شوہر کو حیدرآباد کی بریانی بہت پسند ہے جو وہاں کی روایتی ڈش ہے اس لیے میں نے یو ٹیوب کی مدد سے اور میری ایک خالہ رہتی ہیں حیدرآباد میں ان کو بھی یہ بریانی بہت اچھی طریقے سے بنانا آتا ہے تو ان کی مدد سے اس کو سیکھا تو جلد ہی ماشاء اللّہ میں کامیاب ہو گئی اور یہ بہت ہی اچّھی بنی میرے شوہر اور میرے گھر کے تمام افراد کو بہت ہی پسند آیا اور سب نے بہت شوق سے کھایا جس سے مجھے بہت خوشی حاصل ہوئی اورمیں اب موقع بہ موقع اس کی تیاری کرتی رہتی ہوں مطلب جب بھی کوئی فنکشن وغیرہ ہوتا ہے تو زیادہ تر میں حیدرآباد کی بریانی ہی بناتی ہوں بہت اچّھا اچّھا لگتا ہے بہت پسند بھی ہے سب کو